पारम्परिक अपचर्या एकर मतलब होइ छै कि पूजा पाठमे हमरा सबके इधर कोन सब ड्रेस पिन्है छै लेडीज सब ज्यादातर साड़ी पिन्है छै लहँगा पिन्है छै आओर तरह तरहके ड्रेससब पिन्है छै बात रहलै जेन्ट्सके तऽ जेन्ट्ससब अधिकतर धोती पिन्है छै नहितऽ वाइट गञ्जी पिन्है छै वाइट कोइ निचेमे मतलब पैन्ट वाइटसब पिन्है छै ज्यादातर पूजा सबमे आओर एक बात रहलै महिलाके अथीसब गहना सब गहना सबमे महिला मङ्गलसूत्र आओर चूड़ी आओर नाकके कानके जे सब महिलासब पिन्है छै बात रहलै आब जेन्ट्ससबके जेन्ट्ससब अधिकतर से सब किछु नहि एकठो होइ छै डोरा मतलब कि शरीरसँ ई साइडसँ ओ साइडसँ डोरा आबै छै अनन्त डोरा ओकरा बोलै छै ओ पिन्है छै आओर लड़का सबके ज्यादे कोइ मतलब वस्त्र नहि रहै छै गहना नहि रहै छै पिन्हैवला अधिकतर लड़किए सबके रहै छै गहना सब पिन्हैवला